ہمارے ضلعے میں رہائشی علاقے دو چار ہیں ہے تو بہت سارے لیکن میں کچھ علاقوں کے نام بتانا چاہتا ہوں آپ کو جیسے کہ بلی مہران چاندنی چوک جامع مسجد جامع مسجد لوگ کھانے پینے کے لئے بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ رہائش کا علاقہ بہت زیادہ ہے اور لوگ زیادہ تر بہت زیادہ آنا پسند کرتے ہیں جامع کے ایریے میں کیونکہ وہاں پہ اسپائسی ہر طرح کا کھانا اویلیبل ہے ایسے بلی مہران بلی مہران لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں صرف اِس لئے چپلوں کے لئے چوڑیوں کے لئے اِن چیزوں کے لئے اور اِسی طرح سے چاندنی چوک چاندنی چوک لوگ بہت بہت بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ وہ ایک جینون ایریا ہے مطلب بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور جینون لوگ وہ سارے بہت سارے جاتے ہیں اور وہاں پہ افرڈیبل بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ شادی کریے ساڑیاں لہنگے شیروانی چپل جوتا ہر چیز وہاں پہ ایویلیبل ہے پوری برائڈ لُک کے لئے جیسے کہ بیگس ہر چیز چاندنی چوک پہ ہر چیز مِلتی ہے اور وہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں یہ جو رہائشی علاقے ہیں اِس جگہ پہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں اور اگر لوگ وہاں جا کے رہنا پسند کریں جیسے کہ بلی مہران جامع مسجد چاندنی چوک پہ تو نہیں ہے ایسا کچھ لیکن بلی مہران جامع مسجد یہاں پہ بہت سے بہت کرائے کا گھر کتے کا مِلے گا آٹھ سے دس ہزار روپئے بس اِتنے کا مِلے گا اور یہاں پہ رہائشی ایریا ملیں گے آرام سے سکون میں رہے گا انسان کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا آرام سے یہاں پہ آٹھ سے دس ہزار روپئے میں آکے رہ سکتا ہے اور یہ کچھ رہائشی علاقے ہیں جہاں لوگ آنا پسند کرتے ہیں